تعلیم یافتہ زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور اس کا موازنہ غیر تعلیم یافتہ لوگوں کی زندگی کے موقعوں میں کئی حسن اور فرق کرتے ہیں یہاں کچھ طرح کی چیزیں ہیں جن سے ناخواندہ لوگوں کو محروم رہنا پڑتا ہے تعلیم یافتہ افراد کو زیادہ روزگار کی تعلیم اور روزگار زیادہ تن زیادہ تنگیوں کا کم اجرت کے اعمال سے متاثر ہوتے ہیں تعلیم یافتہ افراد زیادہ فہم و ادراک رکھتے ہیں جو انہیں فہم و ادراک اپنی معاشرتی سیاسی اور اقتصادی حیثیت کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے تعلیم یافتہ افراد عام طور پر صحت کی بہتر دیکھ بھال کرتے ہیں صحت کی دیکھ بھال کیوں کہ ان کو صحت کے ممکنہ خدشات اور دوائیاں سمجھنے میں مدد ملتی ہے تعلیم یافتہ لوگوں کو اپنے معاشرتی اور معاشرتی اور سماجی حقوق سماجی حقوق کو جاننے اور محافظت کرنے کی معلومات ہوتی ہے بغیر تعلیم کے لوگ اکثر اپنے حقوق کی جانکاری سے محروم رہتے ہیں تعلیم یافتہ افراد کو زیادہ فرصتیں ملتی ہیں جوان کی زندگی میں ترقی کے فرض فرصتیں راستوں کو کھولتی ہیں بغیر تعلیم کے لوگ اکثر اپنی زندگی کے لیے کم فرصتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تعلیم یافتہ افراد علمی تربیت اور تعلیمی اور علمی تربیت تعلیمی ترقی حاصل کرتے ہیں جوان کی خود ہی ترقی کے لیے اہم ہوتی ہے